जबलपुर जिले में मकर संक्रांति बहुत बढ़िया मनाई जाती है माँ नर्मदा की उपासना करके यहाँ पर भंडारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है माँ नर्मदा को चुंदरी चढ़ाई जाती है करीबन पैतीस चालीस मीटर की बहुत भव्य तरीके से होता है काफ़ी उस दिन भीड़ भी भीड़ वहाँ बहुत रहती है सारा जिला ही उत्साहित रहता है बहुत बढ़िया तरीके से त्योहार मनाते हैं बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार मनाना